हमारे परिवार में मुख्य संस्कृति देखा जाए तो कृषि है मैं अपने बचपन से देखते आ रही हूँ मेरे पापा दादा भाई चाचा बड़े पापा मामा मामी मौसी मौसा जो भी हैं इनका मैं ज़्यादातर देखी हूँ तो सब अपने घरों में अपने खेत में कृषि को वह करते हैं ज़्यादातर उनके घर पर नौकरी पैसा वाले नहीं है सब अपने घर पर ही खेती बाड़ी करेंगे घर पर ही रहेंगे इनके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि हमको बाहर किसी की नौकरी नहीं करना हमको ख़ुद का करना है और अपने घर पर ही कृषि करते हैं और अब कृषि में तो इतना हम खुल के जीवन यापन नहीं कर पाते इतना पैसा तो हमको नहीं मिल पाता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है हम उनको पूर्ति कर सकें और अपनी मनपसंद ज़िन्दगी व्यतीत कर सके हाँ कुछ ऐसे लोगों ने छोड़ा है कि वह कृषि करना पसंद नहीं करें अब बोल रहे कि हमको बाहर निकलना है अब कुछ आगे बढ़ना है कृषि में क्या रखा है तो वह इस तरह से गए हैं कि उनको काम करना पसंद नहीं है इस टाइप से लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो कृषि करना भी हमारी ज़िन्दगी का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है जिससे हमको सबसे ज़्यादा लाभदायक क्या है यह कि हम लोग देशी जो अपने घर में पकाया हुआ जो धान है उसका चावल खाते हैं हरी सब्ज़ियाँ खाते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होता जिससे हमारे शरीर में हर तरीके की कमियों की पूरी होती पूर्ति होती है और हमें किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है तो मैं तो सबसे अच्छा चाहूंगी कि हमारे लिए कृषि ही ऐसा साधन है जिसके लिए हमको करना चाहिए ऐसा नहीं साथों साथ हमको जॉब नौकरी भी करना है निकलना भी है अपने जीवन में आगे बढ़ना भी है दोनों का ऐसा पटरियों में ऐसा अपना पाँव रखो कि हमें कृषि भी कर सकें और इधर भी कर सकें इस हिसाब से हमको चलना होगा